मां हाणे कुझु समय पहिरीं चुल्हि वरिती हुई चुल्हि में ॿियो कुझु न पर हिक ॻाल्हि जी मूंखे थोरी तकलीफ़ थिए थी उहा आहे त हिन चुल्हि में गैस ॾाढी तकिड़ी थी खपिजी वञे सम्झ में ई नथी अचे त ईअं छो थो थिए मां कंपनीअ में फ़ोन बि कई त मुंहिंजी गैस किथे लीकेज त कोन्हे चुल्हि में या कुझु जितां गैस पास थिये थी मूंखे अची करे चेक करे ॾेई वञो पर अञां ताईं मूंखे कंपनीअ वारनि कुझु जवाबु कोन्ह ॾिनो आहे ॿियो कुझु तकलीफ़ कोने बस उनमां गैस अलाए लीक थी थिये अलाए छा आहे जेका गैस टीह ॾींहं हलंदी हुई उहा हाणे पंजवीह ॾींहं न त ॿावीह ॾींहं थी हले त मूंखे हिन ॻाल्हि जो ॾाढो टेंशन थी वयो आहे भई ईअं छो थो थिए मुंहिंजी गैस जो नुक़सान थो थिए मां कंपनीअ में फ़ोन त कई आहे हाणे ॾिसूं जल्द खां जल्द कंपनीअ वारा मूंखे हिन जो कुझु इलाज़ू करे ॾियनि